बचपन में अपने इस्कूल गए थे घूमने फिरने और परीक्षा दिए थे परीक्षा ख़त्म होने के बाद हम घूमने गए थे सर ले गए थे और मम्मी पपा को पैसा माँगे तो पैसा दिया था सब और बाहर हम घूमने गए थे सर ले गए और अपना मस्ती किए जो बचपन का है सो हम किए अपना मनोरंजन किए घूम फिर गए अपना ढंग से अपना ख़र्चा पानी किए जो होता है सर सो सो किए सर को हम बोले थे ख़र्च करेंगे तो सर बोले हाँ ख़र्चा करो अपना जो मन होगा अस करो हम करे और दोस्त उहिन भी साथ में था अपना सब कुछ व्यवस्था कर रहे थे घर से गए अपना घूमने फिरने ढंग से रहे फिर वापस आ गए अपना घर फिर फिर उतने ही बात होता है इस्कूल में होता है इस बचपना अपना अअल्हड़पन होता है जो घूमने ही फिरने ही में रहे जाता है लोग पर पर पढ़ने पर ध्यान देता है बहुत फिर भी खेलने ही पर ध्यान रहता है खेलने ही पर एक दम व्यस्त रहते रहें बचपन बहुत अथि रहता है फिर अपना काम अथि कर लेते थे फिर अपने पढ़ने पर बैठ जाते थे फिर पढ़ते पढ़ते फिर खेलने लगे बचपना है सो अल्हाड़पन है जो बीत जाते हैं सो दोबारा लौट कर नहीं आते हैं सो होता है बचपन और मम्मी पापा भी डाँटते थे जभी समय है तो पढ़ लो नहीं तो नहीं समय फिर नहीं मौक़ा मिलेगा इस समय में अल्हड़पना है पढ़ो और मौज करो सब कुछ करो अल्हड़पना है ढंग से अपना पढ़ो पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो आगे निकलोगे नहीं दोगे तो नहीं निकलोगे और मम्मी पापा बोलते थे डाँटते थे